अहाँ मैनेजर बोलै छियै अहाँके मतलब होटलमे रूम सब हय की नहि रूम कैसन कते रेंटपर से कैसन सुविधा हय ओइपर ओइमे कथिक आओर खाना पीनाके व्यवस्था आओर जैसे रूम जैसे रूममे हय तऽ रूममे पङ्खा अर लागल हय की नहि सब चीजके व्यवस्था हय शौचालय बाथरूम सबके ओ जादा मतलब शोर शराबा नहि ने होइ छै वहाँपर पार्किंग पार्किंग जगह हय हँ तो रखें अब ओ चलिए ठीक है अच्छा बताइए उसमे क्या क्या है आओर कथी कथीके सुविधा हय अच्छा हय अच्छा ठीक हय अच्छा अच्छा हँ घर सबके साफ सुथरा करके रखने छियै की नहि सब बन्हिआँसँ ठीक हय आओर कुछ ठीक हय अच्छा ठीक हय